अगर अं'ऊ गल्ल करां मतलब अपने ग्रांऽ कल्चर दी ते साढ़े ग्रांऽ बिच जेह्ड़े कल्चर न ओह् जादा ते ऐ निं है'न थोह्ड़े गै न जादा जेह्का कल्चर ऐ ओह् ऐ डोगरा कल्चर जेह्का मेरे ग्रांऽ बिच होएदा ना डोगरा कल्चर मेरे कल्चर दी खासियत जेह्की ऐ ओह् एह् की जेह्का मेरा कल्चर ऐ की ओह् बड़ा असानी कन्नै हर कुसै गी समझ आई जंदा उत्थें जेह्ड़े लोक न ओह् बड़े जल्दी जादै नुहाड़ी तरफ जेह्के है'न ओह् अटरैक्ट होंदे जां उसी दिक्खने गी बड़ा जादा लालसा होंदी उं'दे किस एह् अंदर ते एह् चीज़ दिक्खनी ऐ क्योंकि मेरा कल्चर गै ऐसा इत्थें दे जेह्के डोगरी गाने होंदे ऐसे गाने होंदे न कि मतलब लोकें गी बड़ी असानी कन्नै समझ आई जंदा कन्नै सुनने बी बड़े अच्छे लगदे इत्थां इक्क डांस होंदा जिसी तुस नच्चना आखदे ओह्दे केह् सनांऽ बड़ा गै इं'या शैल होंदा कन्नै गै साद्दा होंदा ते कन्नै जिसी नेईं बी नच्चना औंदा होऐ ओह्बी नच्ची सकदा जेल्लै ब्याह् कारज होंदे जियां जनानियां जेह्कियां है'न ओह् डोगरी गीतड़ू गांदियां ते फ्ही नचदियां पूरी पूरी रात जि'यां दिक्खां ओह् जेल्लै मर्हाज बरात जंदी जेल्लै बापस जनानियां औंदियां जागरना करदियां साढ़े होर इक कल्चर ऐ ना ओह् जेह्का जागरना ओह् बड़ा जादा फेमस कल्चर ऐ क्योंकि आखदे न कि जेल्लै मर्हाज ब्याह् करने गी जंदा ना ते ओह् जेह्कियां जनानियां होंदियां ते नुहाड़े घरैआह्ले मां न चाचियां न ताई जो बी है'न ओह् आह्नियै नचदियां ओह् की नचदियां कि साढ़े जागतै गी नींदर निं आवै की मतलब परानी क्हावत ऐ कि साढ़े जागतै गी निं आवै तां ओह् नचदियां घर तां उसी जागरना आखदे ते उस जागरना दे अंदर जनानियां जेह्कियां न ओह् अपने इक्क गाने बनाये दे होंदे ते इसी फोक सांग आखदे फोक गाने की मतलब ओह् जेह्के गाने अगर दिक्खे जाह्न तां किछ ते गाने ऐसे होंदे कि तुसें ईं नेट पर बी निं थ्होंदे है'न तुस जित्थै मरजी सर्च करगै नेई थ्होंदे है'न ओह् जनानियां जेह्कियां गाने गांदियां ढोलकी बजांदियां तुसें ईं पता जेल्लै आपूं ढोलकी बजानी गाने गाने नच्चना ते ओह् मतलब ओह् जेह्का नज़ारा होंदा ओह् दिक्खने गी बड़ा अच्छा लगदा जेह्की बरात होऐ होर समझो ब्याह् कारजै गी बरात होऐ इंसान आया घरै गी मतलब ब्याह खाने ई ते ओह् एह् चीज़ दिक्खियै बड़ा खुश होंदा ते कन्नै उसी समझ बी औंदी ऐसी गल्ल निं ऐ उसी निं औंदी ऐ साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा समझ निं औंदा ऐ हर कुसै ई बड़े अच्छे तरीकै कन्नै समझ आई जंदा ते कोई जेह्के बाहरा दे कल्चर दे लोक न बाह्रा कल्चर दे लोक ओह्बी जेह्का साढ़ा कल्चर ऐ ते उसी दिक्खियै मतलब नुहाड़े कन्नै बड़ा जादै घुली मिली जंदे साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा बड़ा सिद्धा सादा कल्चर ऐ ते मेरे ग्रांऽ बिच ते में सनानी आं की जित्थें ब्याह होंदा ते में चली पौना भाई गाना सुनने ते गाना सुनने ईं क्योंकि दिक्खना होर कन्नै इक्क मतलब मनै गी इ'न्नी इं'या शांति जन थ्होंदी इ'न्ना अच्छा डांस लभदा जनानियां नचदियां में सुनेआ गीतड़ू गांदियां गोल गोल घुमदियां इ'न्ना शैल गाने बी इ'न्नै शैल होंदे इ'न्ने गैाने एह् जेह्के नेट पर गाने औंदे इ'नें सुनने ई निं इ'न्ना मज़ा औंदा जि'न्ना उ'नेंगी सुनने गी मज़ा औंदा ओह् मेरे ग्रां' च तुस कल्चर गी आक्खो तां बड़ा बढ़ावा दिंदे न लोक कि इत्थें ग्रांऽ बिच ऐसा बी नी ऐ कि अस बाह्रले कल्चर गी म्हानता दिंदे जां बाह्रला कल्चर दिक्खना असें ना अपने कल्चर च गै मस्त रौहंदे मेरे ग्रांऽ दे लोक बस कुदै ब्याह् कारज होऐ अपने कल्चर दा गाने गाने अपने गै मतलब अपने नच्चना अपने जि'यां ग्रांऽ बिच नच्चदे इं'या नच्चना एह् नेईं ऐ आं कुछ कुछ जियां जागत अज्जै दे जमाने दे जागत रली पौंदे बाह्रला डांस करना जियां वेस्टर्न डांस होइया जेह्का करने गी लग्गी पौंदे जादै जेह्के है'न जनानियां जेह्कियां है'न ओह् जादा ओह्का डांस करदियां जेह्का साढ़े कल्चर बिच ऐ कि में उ'नेंगी इ'यै गलाना चाह्नी आं कि जेह्ड़ा बाह्रला कल्चर ऐ ओह्बी साढ़े कन्नै बड़ा जादा जल्दी घुली मिली जंदा ऐ बाह्र दे जेह्ड़े लोक न दूए कल्चर दे लोक न ओह् बड़े जल्दी साढ़े कल्चर गी दिक्खियै बड़े जादा खुश होंदे ते बड़ी जादा उ'नेंईं मतलब बड़ी जल्दी मतलब एह् आक्खदे नी खिचाव होंदा इक्क कोई बिच चीज़ अच्छी लगदी ते असें ईं उस तरफ खिचाव होई दा जंदा इक इं'या होई जंदा लोकें गी साढ़ा कल्चर दिक्खियै